हलो भैया मां ओला बुक कई हुई ओला ऑटो बुक कयो आहे त मूंखे तव्हांजी लोकेशन ॾेखारे थो कि तव्हां पहुची विया आहियो पर मां हिते ॿाहिरि बीठी आहियां पर तव्हां आयो नायो अञां ताईं तव्हां जो ऑटो नंबर ॿावीह सौ छियासी आहे पर मूंखे तव्हां ऑटो किथे बि ॾिसणु नथो अचे मां हिते सिंधी सोसायटी चेंबूर जिमखाना जे ॿाहिरि बीठी आहियां त अगरि तव्हां हुते अ ॿुधाए सघो त तव्हां कहिड़े पासे बीठा आयो त मां तव्हांखे ॻोल्हे लहंदसि